दिल्ली शहर में जलवायू जी अगरि ॻाल्हि कयूं त हिते ट्रैफिक वधीक आहे ट्रैफिक वधीक हुजण जे साण साण पॉल्यूशन बि वधीक आहे अगरि हिते असां मौसमु तापमानु जी ॻाल्हियूं कयूं त दिल्ली शहर अहिड़ो आहे जाते हर मुंदि जी असां मजो वठी सघदा आहियूं गरमी वेंदी आहे सीआरे में वधीक सी हूंदो आहे बरसातिन में वधीक बरसाति पवंदी आहे त हिते हर मुंदि जो म मजो असां वठी सघंदा आहियूं दिल्ली अहिड़ी शह जॻह आहे जाते हर माण्हू अचनि पसंदि कंदो आहे दिल्ली घुमण दिल्ली अचनि हर माण्हूअ जो हिकु सपनो हूंदो आ माण्हू कंंहिं बि कुंड में हुजे कंहिं बि शहर में रहंदो हुजे वल्ड जे कंहिं बि कोने में हुजे त हुनखे दिल्ली अचनि हिकु जेको आहे सपनो हूंदो आहे त मां दिल्ली जरूर घुमां हितां जी मार्केटा ॾाढियूं सुठियूं हूंदियूं आहिनि हिते घुमण लाइ जॻहियूं ॾाढियूं सुठियूं आहिनि हिते घुमण लाइ पार्क ठहियल आहिनि उहे ॾाढा ई सुठा आहिनि त हर माण्हू जो सपनो हूंदो आहे दिल्ली में अचनि त मां जरूर चहिंदमि त दिल्ली जरूर अचो